मछली पकड़ने के लिए हम कुछ सीखे हैं पंद्रह साल के थे तो उसके बाद से जाते थे पापा के साथ पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए जाल नदी में बिछाना पड़ता है नदी में जाल बिछाकर उसको छोड़ा जाता है रातभर रात आ सारी दास रात सारा छोड़ा जाता है छोड़ने के बाद सुबह जो जाते हैं उठाकर लाते हैं उसमें रहता है मछली लगाओ जाल में फंस जाता है फंसकर उसको मारकर हम लोग ले आते हैं पकड़ने के लिए हम लोग जाल बिछाना पड़ता है जाल बिछाएँगे उसने हो गया दो तीन किस्म का जाल रहता है जैसे हो गया लगाकर छोड़ देंगे रात सारा एगो हो गया दिन में हम लोग चट्टीजाल उनको बोला जाता है ओ पोरा नदी चारी जैसे पोखर हुआ पोखर में पूरा पोखर गिरा देंगे आ पोखर में गिराकर उस्स को नियमतः दस पंद्रह आदमी लगता अहि उसको घीचने में घीचकर उसको हम लोग बढ़िया से झारेंगे पूरा मच घीच लेंगे ल पास में घीचकर बन्हिया से ए करेंगे उसमें उसको पकड़ने के लिए फ़िर उसको हम लोग झारेंगे एक ठन करेंगे मछली को एक ठन करकर फ़िर एक छोटा जाल में डालना पड़ता है डालकर आ त हम लोग डालकर फ़िर पानी में बान्हकर छोड़ देते हैं छोन्ने के बाद व्यापारी आते हैं तो हम लोग व्यापारी को दे देते हैं व्यापारी को दे देते उसके बाद मछली पकड़ने के लिए हम लोग पंद्रह साल के हुए थे त जा रहे थे हम लोग पापा के साथ मछली पकड़ने के लिए हम लोग को उ बात हम लोग को बताते थे ऐसे पकड़ो वैसे पक जाल ऐसे बिछाओ बिछाकर छोड़ दो पकड़ने के लिए पाकर लीजिएगा पकड़ने के लिए आप लोग कां बंसी में भी पकड़ सकते हैं बंसी में जैसे कि छोटा बंसी मिलता है दो रुपये में कि तीन रुपये में आपको बंसी मिल जाएगा बंसी में आक छोटा सा करची का बाँस जि जैसे कि पतला हो गया लेकर उसमें धागा बान्हकर थोड़ा गहूँम का आटा लीजिएगा आटा को छानकर उसमें लगाकर पानी में डालिएगा उसमें टमेरे को धागा में बीच में बान्ह दीजिएगा जैसे ही मछली आपको इप खाएगा तो उसको न पता चलेगा टमेरी ही लेगा त आप लोग घीचिएगा उसे ऐस ही पकड़ सकते हैं मछली को जैसे कि हम लोग मछली पकड़ने जात सीके हैं हम लोग जाते पापा जाते त हम लोग उनको साथ साथ जाते थे जब हम हम लोग को उस वक्त पद्रह सोलह साल का ऐज उम्र था तब जाते थे पकड़ने के लिए उनको सांथे तो बताते थे हम लोग का क्या ऐसे पकड़ो जैसे कि हो गया जाल बिछो उधर से जाल को घीचो घीच कर पास में लाओ कात में कात में लाकर घीच उचकर सब कोई फेर एक ठन मछली के जाल पड़ा जाल रहता था घीचकर सबको एक ठन करते हैं घीचकर उसके बाद छोड़ देते हैं जैसे कि हो गया दो तीन फेन का चार पांच फेन का हो गया चौनी हुआ चौनी हो गया तीनी हो गया डेहरी हुआ जाल जिस बहुत प्रकार का मिलता है उसमें लाकर कौन जाल आप लीजिएगा देखिएगा कौन मछली है बेसी वैसे ही जाल लीजिएगा जैसे बड़ा फेन का मछली हुआ त बड़ा फान लाकर लगाइएगा जा इ छोटा फान का मछली है जैसे कि डेहरी हो गया द सौ ग्राम डेढ़ सौ ग्राम का मछली रहता है तो डेहरी लगाइएगा अब बाड़ा मछली है एक किलो डेढ़ किलो तो आप चौनी पचौनी हम जाल लाकर किन कर चौदह फान का या पंद्रह फान का लाकर लगा सकते हैं बड़ा मछली है तो लगाकर अब वैसे पकड़ सकते हैं मछली आब नहीं तो हो गया जैसे कि मछली पकड़ने के लिए आप जिंग भी लग डाल सकते हैं अपन नदी में जैसे कि न जिंग डालकर चारु कत्ता से बाँस से हम लोग घेर देंगे उसमें से जं अ ए जैसे करची आर काटकर झाँकी डाल देंगे झाँखी में जैसे मछली रुके उसमें फ़िर उनको खाने के लिए डालना परता है जैसे मछली इसमें आकर रहे खाना देना पड़ता है रोज़ डेली देने के बाद महीने दो महीने के बाद हम लोग उसको घेरकर सब बास झाँकी आर निकालकर तब फ़िर उसमें से हम लोग घेर देते है पहले जाल से चारू कत्ता तब झाँखी निकाल लेते झाँखी निकालकर तब जाल को घीचकर सब मछली को मार ले मारते है निकालते है पानी के बाहर निकालकर तब हम लोग उसको दे देते हैं पर व्यापारी को पैकार को दे देते हैं लेकर तोलकर कितना किलो है नहीं हैं किस भाव में देना है नहीं सब दो सौ कि तीन सौ कि अढ़ा सौ रुपए किलो देना है कि कितना सिर्फ़ बात क कर तब देते हैं हम लोग व्यापारी को व्यापारी को देने के बाद

अब जैसे कि हो गया पोखर पर भी मछली मारी गई पोखर में मारने के लिए भी जाल का इस्तेमाल कर जी जी कर ही सकते हैं नदी भी भी मारिएगा तो त जाल से मार सकते हैं नदी में मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप पक्षी भी मार सकते हैं जैसे कि भाला से हो गया और रात में आपको टोर्च लेकर नाव पर चढ़कर नाव पर से नाव से जाना पड़ेगा पानी में टॉर्च मारकर देखिएगा साइड में जैसे कि मछली है कात में लगा हुआ त आपको उसको निशाना बैठाकर मारना पड़ता है मछली को जैसे कि आपका निशाना नहीं चुके मछली को जाकर लगे वैसे भी आप मछली पकड़ सकते हैं जैसे कि मैडम मछली को मारे यह एक निशाना जैसे कि उसको लग जाएगा और वह मर जाए वैसे भी आप मछली पकड़ सकते हैं आप बंसी से भी पकड़ सकते हैं ओ सारा बंसी जैसे कि दौनी गिराना पड़ता है दौनी बन्नत इस तरफ़ से उस तरफ़ पुरन बड़का धागा में बांधकर बंसी बहुत सारा लगेगा उसमें बान्हकर भी आप गिरा सकते हैं धागा में ईट बान्हकर आ बीच नदी में इस पार से उस पार कर कर बिछा दिजिएगा छाने के उसमें आटा चाहे खाने के लिए कुछ बंसी में लगा दीजिएगा और उसको भी लगाकर मछली पकड़ सकते हैं जैसे हो गया मछली पकड़ वैसे भी पकड़ सकते हैं नहीं तो आप जाल से भी पकड़ सकते हैं

एक चट्टी जाल किन कर लाइएगा चट्टी जाल किन कर लाकन लाने के बाद उसको उसको सिलाई मसीन के पर जाकर सिलाई कराना पड़ता है सिलाई कराकर लाइएगा तो दो तीन फट्ठी काटकर लाना पड़ेगा तीन गो फट्ठी या तीन फट्ठी में उसको बान्हना पड़ेगा आब नदी के काते काते उसको भी पेलाइएगा तब उससे भी मछली पकड़ सकते ना झाँखी भी में आप पकड़ सकते हैं मछली जैसे देखिएगा ना दी में खूटा गाड़कर झाँखी दाल देते हैं अब तो उसमें पेलनी ज़रुरत पड़ेगा झाँखी उठाने के लिए पेलनी में रखकर झाँखी को उठाना पड़ेगा झाँखी को डोलाकर जेतना जैसे है कि झाँखी में मछली रहेगा तो पेलनी में गिर जाएगा उठाइएगा तो औ उठाकर फेर उ झाँखी के बाहर पानी में फेंक देना पड़ता है मछली पेलनी में रह गया इससे भी आप पकड़ सकते हैं मछली को अब हो गया जाल बिछाकर भी पकड़ सकते हैं नदी में जाल बिछा दीजिएगा जैसे कि हम लोग अभी सामने गए सामने बिछाकर छोड़ दिए सुबह जाकर उठाकर ले आते हैं वैसे भी जाकर सामने आप जाल बिछा स कर छोड़ दिजिएगा सवेरे उठाकर ले आइएगा उसमें भी मछली आपको लगा रहेगा जाल में फँसा रहेगा तो सवेरे उठाकर ले आए उसमें से फ़िर आपको छोरा का चाहिए आपको खाना है चाहे बेचना है जैसे खाने के लिए मारना होगा चाहे कि बेचने के लिए तब ओ भी कर सकते हैं घर में भी खाने के लिए रख सकते हैं बेच भी सकते हैं ऐसे भी पकड़े